हमारे गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहली बात यह है कि दंगल होता है साँस्कृतिक और लोगों की परम्परा के अनुसार दंगल होता है जिसमें लोग अलग अलग गाँव से आकर या तो गाँव के ही लोग कुछ लोग रहते हैं अलग अलग गाँव से आकर लोग उसमें भाग लेते हैं जोकि अच्छा होता है और बहुत मन से लोग बहुत प्रसन्न होकर उसमें भाग लेते हैं और उसमें खेलते हैं उसको भी कबड्डी हो गई कबड्डी में भी लोग भाग लेते हैं अलग अलग गाँव से इस गाँव से लेकर उस गाँव तक के लोग भाग लेते हैं दूसरे भी गाँव गाँव के लोग कई गाँव से लोग आ जाते हैं उसमें भाग लेने के लिए जो कि अच्छा होता है और दंगल में जो होता है तो दो लोग का खेल होता है उसमें अच्छा होता है वह बहुत पारम्परिक बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है हमलोग को तो पता ही नहीं है कब तक कब से दंगल आ रहा है दंगल चल रहा है हमलोग के गाँव में बाक़ी अच्छा होता है दंगल का दंगल अच्छा लगता है देखने में भी कबड्डी भी ऐसी चीज है कि हम लोग अब तो आ गया है क्रिकेट आ गया हॉकी आ गई मतलब बहुत सारे खेल आ गए हमलोग एक और खेल था पहले सुरपट्टा बोलते थे हमलोग गाँव में जो कि वह भी खेल अच्छा लगता है हमलोगों को खेल और दंगल दंगल हमलोग पहले दंगल देखते थे दंगल देखने के बाद इसके बाद हमलोग कबड्डी खेलते थे कबड्डी खेलने के बाद फिर ही कोई कोई खेल खेलते थे सुरपट्टा चाहे कोई भी हो सुरपट्टा हमलोग बोलते हैं उसको अब इन इंग्लिश में क्या बोलते हैं सरपट कि क्या बोलते हैं कुछ हमको मालूम नहीं है उतना बाक़ी यह जानते हैं कि अच्छा होता है खेल बहुत बढ़ियाँ होता है हमलोग इतना अच्छे से आनन्द उठाते हैं उसका कि हम क्या बताएँ हमलोग बुजुर्ग भी पहले यही देखते थे अच्छा लगता था सबको बहुत बढ़ियाँ लगता था सब लोग देखकर अपना करते थे अच्छा रहता था जोकि हमलोग यही समझते हैं कि बैट गेन्द भी हो गया अच्छा लगता है वह भी देखने में बाक़ी वॉलीबॉल हो गया और खेल बहुत हैं बहुत तरह के खेल हैं बाक़ी सबसे बेस्ट खेल हमको लगता है दंगल जोकि दो लोगों के बीच होता है पहलवान होते हैं दो लोग उन लोगों को पहलवान बोला जाता है उन लोगों के बीच होता है जोकि अच्छा लगता है दोनों पहलवानों के बीच होती है कुश्ती आधे घण्टे दस मिनट पाँच मिनट दो मिनट की होती है उसमें जो बीस हो गया अच्छा उसको इनाम मिलता है और कबड्डी होती थी दो टीमों में होती थी दोनों टीम मिलकर खेलती थी बढ़ियाँ से और दोनों टीम में जो टीम भी जीत जाती थी उसको इनाम मिलता था कई लोग कई गाँव से लोग आते थे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता था सब लोग एक ही जैसे मिलकर ही खेलते थे इतना बढ़ियाँ लगता था आज भी लगता है आज भी खेलते हैं हमलोग ऐसी बात नहीं है दंगल भी होता है हमलोग के गाँव में आज भी होता है अच्छा लगता है कई गाँव से लोग आकर उसमें भाग लेते हैं लड़ाई लड़ने के लिए दंगल में यही होता है दो लोग मिलकर अपने में लड़ाई मतलब लड़ाई क्या मतलब प्यार से ही अपना ज़ोर आज़माते हैं अच्छा लगता है बहुत बहुत अच्छा लगता है लोगों को इससे यह मिलता है कि हमारा शरीर फ़िटनेस सही रहता है और हम यही समझते हैं कि दंगल बेस्ट है गाँव का सबसे बेस्ट खेल दंगल है और कबड्डी इसके अलावा कि खेल तो बहुत हैं लोग खेलते हैं सुरपट्टा हो गया फिर अपना बैट गेन्द हो गया फिर गिल्ली डन्डा हो गया ऐसे करके बहुत सारे लोग बहुत सब खेलते हैं अच्छा लगता है जोकि सबसे बेस्ट खेल हमको यही लगता है दंगल दंगल जो है कई गाँव से लोग आकर अपना हाथ मिलाते हैं हाथ मिलाकर अपना जो जिसका होता है वह करता है अच्छा रहता है सबके लिए और हमलोग तो यही सोचते हैं कि सबको करना चाहिए हर गाँव के हर नौज़वान को ही करना चाहिए यह नौज़वानों में ही होता है दंगल जो कि दंगल में सबसे साँस्कृतिक पहचान बनाए रखने वालों को हमेशा इज्जत मिलती है मान सम्मान मिलता है लोग बढ़ावा देते हैं उसको अच्छा लगता है जोकि समझ में सबको आता है लोगों के बीच में जाकर बैठता है वह आदमी बहुत ना हर एक हमें तो मेरे हिसाब से तो यही है कि हर नौज़वान को यह दंगल करना चाहिए खेलना चाहिए दंगल कबड्डी भी खेलनी चाहिए कबड्डी भी एक ऐसी है कि जो थोड़ा सा फ़िटनेस पर अपना सही रहता है कबड्डी खेल भी एक बढ़ियाँ रहता है कबड्डी खेल खेलना चाहिए अपने हिसाब से और आप नौज़वान हो तो आपको तो खेलना चाहिए जोकि साँस्कृतिक परम्परा हम लोगों की बहुत दिनों से चली आ रही है कि कबड्डी खेल हो गया दंगल हो गया यह सब बहुत पहले गिल्ली डन्डा हो गया यह सब बहुत पहले से चला आ रहा है लोग लोग यही समझते हैं कि बहुत अच्छा है हमारे यहाँ लोग आते हैं और हमलोग गाँव में यही सब करवाते हैं कि चलो दंगल करवा दें फिर कबड्डी हो जाए हमलोग ये खेल बहुत पहले से चालू कर दिए हैं हमलोग हाँ यह है कि आप लोग जो भी रहेगा इनाम मिलता है बराबर सबको अच्छा लगता है संस्कृति हमलोग की खेल पारम्परिक है दंगल कबड्डी जोकि हम लोग अच्छे से उसकी भूमिका निभाते हैं गाँव में रहकर और खेलते भी हैं बहुत मज़ा आता है बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को